گوگل ہم اپنے میپ سے کہیں بھی جا سکتے ہیں جیسے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر اور جیسے میپس میں کھول میپ سے دیکھ کر اور جیسے سہرسہ یا پٹنہ بھی جا سکتے ہیں گاڑی سے اور گوگل ہندی کا ٹرانسلیشن بھی پوچھ سکتے ہیں یا نہیں ہاں اس پوچھنا گوگل گوگل ہم کو بھی آپ کی مدد کرنی مدد ہونی چاہیے گوگل جو گوگل کہوں میں اپنی میپ سے کہوں بھی چلا سکتا چلا جا سکتا ہوں اور گوگل کہوں سے ہی کہیں سے بھی ہم میپ نکال سکتے ہیں میپ میں بتاتا ہے کہ یہ یہ جیسے کوئی موٹر سائیکل میں پتا موٹر سائیکل سے اور جیسے موٹر سائیکل سے کہوں بھی جا سکتا ہے تو میپ سے میپ سے کھول کر بھی چلا جا سکتا ہے میپ بہت بہت خوشیوں کے بات ہے میپ میں میپ سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں سے یہاں سے یہاں سے چکمکہ سے سہرسہ کتنا دوڑ ہے دوڑ ہے گوگل یہ بتایا کیا یہ دوران یہ یہ سب سے بڑی اچھی ہے میپ نے بتایا کہ میپ نے یہ بتایا کہ میپ نے کسی کے لیے میپ نے بحت بڑھیاں میپ اچھی ہے میپ سے ہم اپنے لیے فائدہ مند اٹھاتے ہیں میپ سے جیسے کہوں جا سکتے ہیں میپ سے میپ سے میپ میں میپ میں ہندی یا انگلش سے لکھ کر جیسے کہوں جانا کہوں جانا پڑتا ہے یا نہیں ہاں تب میپ نے بتاتا کیا کب جانا ہے صحیح بڑھیاں لگتا میپ سے دیکھ دیکھنے سے اچھا میپ میں چلا جانا میپ سے بحت ہی فائدہ لگتا ہے میپ سے اس لیے فائدہ ہوتا ہے کہ کہ جیسے گاڑی گاڑی سے پتہ کہوں نہیں رہتا ہے کہ جو میپ سے میپ سے جیسے دیکھیں گے میپ سے بہت بڑھیاں خوشی کے لیے بہت بڑھیاں دکھائی دیتی ہے میپ سے جیسے کہوں پتہ نہیں چلتا ہے تو وہاں سے یہ کہاں سے کہاں آئیے میپ سے پتہ لگا سکتے ہیں اور بڑھیاں کے لیے فائدہ کرتے ہیں